आयजकाल बरेचशे रिजन आसा जाका लागून स्टुडंट्स जे आसा शाळेक वचपाक शकनात पयलीं म्हटल्यार जो आसा ट्रान्सपोर्टेशन जो बेसिक आनी कॉमन इश्यू जो आसा भुरगीं फेस करतात म्हटल्यार हो इश्यू फक्त जे गांवां गांवांनी जे भुरगीं रावतात जंय सेटलमेंट जो जोना पयस रावतात ओर जे भुरगे मैन सिटीनच्यान जांचो कनेक्टूच ना ओर तांची व्हिलेज अंडरडेव्हलप्ड आसा ते भुरगे ट्रान्सपोर्टेशनाचो मेजर प्रॉब्लेम फेस करतात अर्दे भुरगे पार्टटायम काम करतात फॅमिलीक फायनेन्शियल सपोर्ट करपाक तेय शाळेक वचपाक पावनात अर्दे भुरग्यांचे पॅरंटल इश्यू आसता सो ते घरा तांकां हेल्प करपाक जाय आसता ताका लागून ते हें करनात अर्द्यांक एज्युकेशन अफोर्ड करपाक शकना अर्दे कशे जे आसता क्लायमेट डिपेंडंट हो इश्यू जो आसा एव्हरी टायम पावसा दिसांनी फेस करता भुरगे खुबशे कडेन उदक भरता ताका लागून भुरगे हें करपाक पावना आतां समज हे सगळे समज फॅक्टर्स इफ समज तांचेर ब्रीफ इन ब्रीफ समज एस्यूम करपाक वचत जाल्यार खंय ना खंय ट्रान्सपोर्टेशन इज द मेन कॉज जाका लागून भुरगे हाका पावना स्कुलाक पावना खुबशे कडेन अशें आसता की थंय पक्का रस्ते हॉट मिक्स रस्ते ओर इव्हन जे आसा एक स्टॅबल रस्ते जे आसा ते आसनात सो चडशे कडेन जे पांयवाटो जे आसतात तेच लोक यूज करतात इफ समज आमी आतां सांगे सारको वाठार पळयलो थंय सालजिणी मागीर कावऱ्यां हे जे पार्ट्स आसात ते खूब गांवां भितर आसात तितूंत भितर आतां आतां एक्झांपल आमी केवणें घेव्या केवणें इज अ हिली रिजन इज अ कायंड ऑफ फोरस्ट डेन्स फोरस्ट रिजन थंय खुबश्यो लोक वसती ज्यो आसा त्याो फोरस्ट काडून भितर आसात थंयचे भुरगे आतां समज शाळेंत येतले जाल्यार दे हेव टू क्रॉस अ व्हेरी शेडी एन्ड स्टबल रूट वे ते करता करता खंय ना खंय तांचे जिवाकूय धोको आसता कशें आसता हेर दिसांत तर सगळें मळ सुकें आसता सो ते इजिली ट्रान्सपोर्ट करपाक शकतात बट समज जर पावसाचे दीस घेतले जाल्यार खुबशे कडेन उदक भरता तातूंत समज पावस हिस्पा भायर पडलो म्हटल्यार बियोंड द लिमीट पडलो जशें लास्ट इयर जाल्लें ओर इयर बिफोर द लास्ट सेम गत जाल्ली ओर पयलें पावसाक जें उदक भरता तें खूब कडेन जें आसा ताका रेन क्लॉग वोटर क्लॉगिंग प्रॉब्लेम जें आसता थंय उदक भरता तेन्ना हो मेजर कॉज जें आसता खुबश्या कडेन जें आसा भुरगे ते दिसांनी शाळेंत वचनात कारण खंय ना खंय न्हंयो भरतात उदक भरता थंय तांकां पूल नासता ब्रिज नासतात सो असले कडेन चडशे कडेन जे आसा भुरगे जे आसा स्कुलांत वचपाक कित्याक पावनात ट्रान्सपोर्टेशन प्रोसेस इज व्हेरी स्लो थंय बस पावपाक शकनात आनी ताका लागून भुरग्यांक एक मेजर डिस्टन्स असो कव्हर करपाक पडटा तेन्ना खंय ना खंय तांकां शाळेंत एबसेंट रावपाक सुद्दां हो एक मेजर रिजन जावन आसा आतां समज आमी एज अ हवामान म्हणून पळयलो जाल्यार खुबश्या टायमार कशें आसता खंय ना खंय वादळ जाता खंय ना खंय पावस हिस्पा भायर पडटा फ्लडींग जाता आतां आमी रिसेंटली समज आमी एक चार पांच एपिसोड्स पयले रिसेंट जे आसा जे देशा भितर घडटात तितूंत भितर झारखंड पयर हेवी फ्लडींग जालें फ्लडींग जाल तें जालें खुबश्यो ज्यो आसा लोकवसती ज्यो आसा उजळ्ळ्यो आनी जेन्ना लोकवसती उजळटा तेन्ना लोकांची घरां जी आसा तीं व्हांवून वतात व्हांवून वता त्या टायमार तेंचें एज्युकेशनल मटिरियल जें आसा तें व्हांवून वचपाचें खूब संभावना आसतात ताचे खातीर ह्यो ज्यो एरियाज एकदम कव्हर करतात तातूंत भितर चडशे भुरगे जे आसा ग्रामीण भागांतल्यान येतात तेन्ना तांकां जो आसा ट्रान्सपोर्टेशन एज अ मेजर कॉज जाता आतां जशें आतां समज आमी पळयलें जाल्यार एज्युकेशन हेज बिकम व्हेरी कॉस्टली हातूंत भितर जो आसा सामान्य मनशाक एज्युकेशन परवडना बट खंय ना खंय ते लोन वा हेर गोश्टो करून ते आपले शिक्षणीक पात्रताय पुराय करतात तितूंत भितर समज आमी जर आतां हाय लेव्हल एज्युकेशन पळयलें समज एनीबडी वॉंट्स टू लर्न एम टेक ओर बी टेक देन तुका लाखांनी फीज जाय पडटा चडशे भुरगे ही फी अफोर्ड करपाक शकनात आनी वेरएज एज्युकेशन लोन हो डिपेंडंट आसाच तितूंत भितर जे ग्रामीण भागाचे लोक जे आसा तांकां ह्यो सगळ्यो सिस्टम्स ओर ह्यो सगळ्यो सुविधा तांचे कडेन पावनात तेन्ना तांकां लागून मेजर प्रॉब्लेम जो आसा हो आसा मिसइन्फोर्मेशन ओर लॅक ऑफ इन्फोर्मेशन तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टो एका विद्यार्थ्याक शाळेंत वचपाक आडयतात आडटात म्हणल्यार मुद्दम आडनात बट दीस हेज बिकम अ कॉज हाका लागून चडशे भुरगे शाळेंत वचपाक पावनात सॅकेंडली म्हणल्यार अर्द्यांचे घरा कडेन फेमिली इश्यू आसतात फेमिली इश्यू एज इन तांकां फेमिली सपोर्ट करपाची आसता तेन्ना ही फेमिली सपोर्ट करपा खातीर अर्दे आपलें जें एज्युकेशन एस्पायरेशन्स जे आसा सेक्रिफायस करतात आनी घरांत आपली फेमिली सपोर्ट करतात सो मोस्ट ऑफ द टायम हे सगळे फेक्टर्स कॉन्ट्रीब्युट टू अ कॉज वेर अ स्टुडंट इज नोट एबल टू अटेंड हीज एज्युकेशन ओर कंप्लीट हीज एज्युकेशन एस्पायरेशन्स तेन्ना वेरियस रिजन्स आसात बट मुख्य कारणां जीं आसा तीं ट्रान्सपोर्टेशन जावन आसा मागीर अर्दे भुरगे पार्ट टायम जोब्स करतात फेमिली सपोर्ट करपाक ओर फेमिली इश्यू आसात ओर जे आसात जागृताय म्हणल्यार अवेरनस आयजकाल कशें आसा पयलींच्या काळार एज्युकेशन वॉज नॉट गिवन डेट प्रायोरिटी आयजकाल कॉलिफिकेशन इज एव्हरीथींग एज्युकेशनाक आयज प्रायोरिटी आसा आनी खंय ना खंय एज्युकेशनान अवेरनस जाता इफ गोंयचो आमी काळ पळयलो जाल्यार गोंया भितर एज्युकेशनान जर रेव्होल्युशन हाडिल्लें तें म्हटल्यार आमचें लेट गोंयचे जे पयले मुख्यमंत्री जावन जे आसा बांदोडकर सर हांच्यांनी गोंयांत एज्युकेशनल रेव्होल्युशन हाडिल्लें आनी तें कशें तांच्यांनी एव्हरी गांवांत शाळा आसची हाचेर प्रायम फॉकस केल्लो ताचो जो ताचो एरा जो आशिल्लो वोज कम्पलिटली डेडिकेटीड टू एज्युकेशन तशीच आयज जें एज्युकेशन रेव्होल्युशन आसा तें एनइपीचेर बेस्ड आसा तेन्ना ह्या एन इ पी बेस्ड हाचेर तसो एन इ पी बेस्ड इन्फ्रास्ट्रकचर जावंचो हाका लागून वेग वेगळे जे स्टेक होलडर्स आसात ते आपली आपली तयारी करतात हातूंत भितर मुख्य कारणां जीं आसात तातूंत एक विद्यार्थी शाळेंत पावना तें म्हटल्यार ही जावन आसा की ताका अवेरनस ना बट आयजकाल हो अवेरनस जाता हाचेर हें सगळें जें आसा कांय नेच्युरल कॉज आसा कांय ह्युमन मेड कॉजीज आसात हातूंत भितर आमी क्लेरिटी जावूंक शकनात बट चडशे भुरगे नेच्युरल कॉजीजाक लागून शाळेक वचूंक पावनात